हलो जी जी मैडम बोलिए जी मेम कित कितने बजे आना था आपको जी जी मेम आपका घर कहाँ पर है मेम बताएंगी आप जी जी मेम बारह किलोमीटर क़रीब पड़ता है वहाँ से जी तीन सौ लग जाएगा मेम वहाँ तक मेडम अभी पेट्रोल बहुत महंग पेट्रोल बहुत महंगा और ट्राफिक भी तो इतना रहता है बीच में हाँ रास्ता तो पूरा ठीक है मैडम हम यहाँ आई आई टी आई के सामने से पटेल नगर होते हुए जाएंगे जी जी ठीक है पूरा लेकिन तीन सौ रुपये लगेगा मैडम जी पांच हाँ पाँच पाँच बजे तक हो जाएगा लेकिन दो सौ अस्सी तक बस लगा सकते हैं मैडम उस में एक कम नहीं हो पाएगा दूर पड़ता है इस्कॉन टेम्पल बहुत ज़्यादा वहाँ से मैडम दो दो दो सौ अस्सी तो ठीक है

जी जी मैं पाँच बजे आ जाऊँगी पाँच बजे तक आ जाऊँगी